ہاں سر بولیے سر جی ہاں سر بولیے بولیے سر ہاں سر ہو جائے گا جی تین بجے سے شام چھ بجے تک رہتا ہے سر جی وہ سر ہے نا وہ کیا ہے کہ وہ بکنگ ہوا رہتا ہے پہلے سے پہلے سے ہو رکھا ہے آپ کل آ کے آرام سے کر سکتے آپ جی سر جی یہاں پہ بڑھیاں مساج ہوتا ہے بوڈی یہ سب ہوتا ہے سر تو آپ دس ہزار سے نیچے ہے اور پانچ ہزار سے اوپر جیسا آپ چاہ چاہتے ہیں کرانا وہ سب پانچ ہزار سے اوپر لگتا ہے یہاں سر یہ آپ پہلی جو ہر روز آتا ہے نا کسٹمر اس کی لیے تھوڑا یہ ہو جاتا ہے لوس مطلب آپ نئے ہیں تو تھوڑا تو لگے گا آپ کا کیونکہ اس میں بڑھیاں سے بڑھیاں مساج ہوتا ہے اس لیے تھوڑا آپ کو پیسہ لگے گا سر جی ہاں سر ہاں آ جائیے آپ بالکل ہو جائے گا مطلب جی جی سر جی بہتر سر جی سر بہتر جی شکریہ